हलो हूं छा हाल आहे ख़बर पई संजू जी ऐं उनजी ज़ाल जी हूं मूंखे त लॻे थो त पाण सम्झायुंनि त पोइ ठही पवंदा पाण में हा ॻाल्हायोथीमास हू सभु दांहूं पियो करे हूअ हुनजी दांह करे हीअ हिनजी दांह करे ॻाल्हि में आहे कुझु कोन्ह हाणे जॾहिं सम्झि में अचेनि पाण में पाण वेहनि त पाण ई ठही पवनि दरअसलु मूंखे लॻे थो त मिसअंडरस्टैंडिंग आहे ऐं ॻाल्हि ॿियो ई कुझु हूंदी फ़्रस्ट्रेशन कढनि था ॿई ॼणा हिक ॿिए जो पंहिंजो इन करे न हिक ॿिए खे ॿई विड़हनि हिक ॿिए ॿई ॻारियूं ॾियनि त किथां ठहंदी ॻाल्हि हिकिड़ा पंज मि बि गॾु वेही करे ॻाल्हायन त मसाइलो सॉल्व थी वञे पर हीअ त सम्झण लाइ तयार ई न आहिनि ॿुधण लाइ तयार ई न आहिनि मूंखे पंहिंजे बिजी शेडयूल मां टाइम कढिणो पवंदो हुननि जे घर वञिणो पवंदो मां त आहियां ॿाहिरि ॿुधंदो मां चई छॾंदोमास न फ़ोन ते हूं हूं हूं

पर मूंखां बेटर तुंहिंजो आहे कंहिंखे बि सम्झायण न तुंहिंजो वधीक सुठो आहे ऐं मूं में एतिरा पेशेंस न आहिनि मां कंहिंखे सम्झायां मां अगरि वेहंदुसि वरी पोइ कंहिं ॻाल्हि था उखड़ियसि त मां त अधि मां ई उथी वेंदुसि सही ॻाल्हि आहे इहे जेके फ़्री फ़ंड जूं उपाधियूं अचनि थियूं न इहे तकलीफ़ वारियूं आहिनि ऐं मां पंहिंजे कम में बिजी लॻो पियो आहियां हीअ थोरो तू ॾिसी वठि न पंहिंजे लेविल ते करे वठि न

हूं हूं हूं हूं हूं मन हिन चकर में चाहि बि पीअदीअ न ठीकु आहे ठीकु आहे रखां थो फ़ोन चल मूंखे हाणे ॿियो कम आहे बाय हा हा पोइ ॿुधायां थो ॻाल्हाए पोइ ॿुधायां थो बाय